जनावरांक चरपा खातीर पांचवे आंगण मेळटा ना अशें न्हय पूण हो वाठार दिसान दीस कमी कमी जायत चल्ला दर दिसा वाडटे शहारीकरणाक लागून हे जे चरपाचे जागे आसात ही जी पांचवी आंगणां आसात ती कमी कमी जायत चल्यात सगळ्यांत पयलें म्हळ्यार वायट हवामान जेन्ना हवामानान बदल जाता हे वायट बदल जाता तेन्ना पयलें म्हळ्यार आमच्या धर्तरेचेर परिणाम जाता पीक उगना वयल्यान पिकां सुकून वता म्हणटकच जनावरांक चडशें जेवण म्हळ्यार पांचवेचार जे तण आसता किंवां जी पांचवीचार वनस्पती आसता जी ती खांतात ती मेळना खर हवामानान परत एक फावट सगळें तण म्हळ्यार ही जी झाडांपालां आसा हीं हाजे झाडांचीं पानां म्हणा म्हळ्यार हो पालो म्हणात ही तांकां खावपाक मेळना ही सुकता आनी सुक्या पाल्यांतल्यान ना तांकां चव आसता ना तांकां उदक मेळटा प्लास्टीक जेन्ना ती भुकेक प्लास्टीक खावपाक सुरवात करता तेन्ना हें तरेतरेचें प्लास्टीक पोटान वचून अपचन जाल्ल्या कारणान तांच्या पोटांतल्यान तें पोट कापून तें भायर काडचें पडटा म्हणटकच हाका लागून जनावरांक खूब त्रास सोसचे पडटा उदकाचो उणान तर सगळ्यांकच खबर आसा हांगासर सध्या कमी उदक जाल्ल्या कारणान

जें मनशाकय लागता जनावरांकय लागता कमी प्रमाणान आशिल्ल्यान जनावरांक सुद्दां उदक पिवपाक मेळना जाका लागून कितलीशींच जनावरां तानेन उदक सोदत सोदत हेवटेन तेवटेन भोंवता आनी चुकून कोणाचाय बॅरलान म्हणात खंयच्याय उकट्या उदकांत तोंड घालतकच तांकां लोकां कडल्यान मार पडटा म्हणटकच हे जाले वायट परिणान जनावरांचेर उदक नाशिल्ल्या कारणान म्हळ्यार उदकाचो उणाव जाल्या कारणान प्लास्टीक खाल्लेल्या कारणान ह्या खर हवामानाक लागून तांकां खावपाक तांचें खाण न मेळिल्ल्या कारणान आनी वायट हवामानाक लागून तर तांची खूबच दयना दयना जाल्ली आसा